جی ہاں ایک مرتبہ مجھے ایک تعلیمی پروجیکٹ کے دوران ایک بڑی غلطی کا سامنا کرنا پڑا تھا جس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہ واقع میری یونیورسٹی کی زندگی کا ہے جب ہمیں ایک گروپ میں مل کر ایک سائنسی تحقیق پر پروجیکٹ مکمل کرنا تھا ہمارے گروپ کو ایک خاص موضوع پر تحقیق کرنی تھی اور میں نے ذمہ داری لی کہ تمام ڈیٹا کو جمع کر کے فائنل رپورٹ تیار کروں شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ڈیٹا انٹرنیٹ سے لیا مگر اس کی تصدیق کی بغیر اسے فائنل رپورٹ میں شامل کر دیا بعد میں جب ہم نے اپنی رپورٹ جمع کرائی اور پریزنٹیشن دی تو پروفیسر نے اس میں موجود اعداد و شمار کو چیلنج کیا انہوں نے کہا کہ یہ معلومات مستند ذرائع سے نہیں لی گئی ہیں اور کچھ جگہوں پر تو ڈیٹا بالکل غلط ہے یہ لمحہ میرے لیے نہایت شرمندگی کا باعث بنا نہ صرف مجھے بلکہ میرے پورے گروپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا پروجیکٹ کو دوبارہ کرنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں صرف تین دن دیے گئے اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ ٹیم ورک میں صرف کام بانٹ لینا ہی کافی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے کام کو چیک کرنا اور صحیح طریقے سے پیش کرنا بھی ضروری ہے اس صورت حال پر قابو پانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے غلطیوں کو تسلیم کیا میں نے اپنے گروپ کے ساتھیوں سے معلومات کی اور ہم نے مشترکہ طور پر طے کیا کہ اس بار ہر ڈیٹا کو مصدخ ذرائع سے لیا جائے گا اور تین بار چیک کیا جائے گا ہم نے اپنی یونیورسٹی کی لائبریری آن لائن جنرلس اور کچھ اساتذہ کی مدد سے صحیح ڈیٹا حاصل کیا اور نئی رپورٹ تیار کی اس تجربہ سے میں نے کئی اہم سبق سیکھے نمبر ایک ذمہ داری کا احساس اگر آپ کسی کام کی ذمے داری لیتے ہیں تو پوری ایمانداری اور احتیاط سے کریں کیونکہ آپ کے کام کا اثر صرف آپ پر نہیں بلکہ پوری ٹیم پر ہوتا ہے نمبر دو مصدقہ ذرائع کی اہمیت جو بھی معلومات استعمال کی جائیں ان کی تصدق کرنا ضروری ہے خاص طور پر تعلیمی یا تحقیقی کام میں نمبر تین ٹیم ورک اور اعتماد ایک اچھی ٹیم وہی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور مسائل کا حل تلاش کریں نہ کہہ ایک دوسرے پر الزام لگائائے نمبر چار اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اپنی غلطی کو تسلیم کرنا بہادری کی علامت ہے جب ہم نے اپنی غلطی مانی تبھی ہم اسے درست کر سکیں نمبر پانچ وقت کا بہتر استعمال کم وقت میں مؤثر کام کرنے کا تجربہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت کی قدر کیسے کی جائے اور دباؤں میں بھی بہترین کار کر بھی کیسے دکھائی جائے نتیجا ہم جب ہم نے نئی رپورٹ جمع کرائی تو نہ صرف ہمارے نمبر بہتر آئے بلکہ پروفیسن نے ہمارے محنت کی تعریف بھی کی اس پوری آزمائش نے مجھے زیادہ ذمہ دار محتاط اور بہتر ٹیم ممبر بنایا اس واقع سے یہ سبق حاصل کیا غلطی کرنا انسانی فطرت ہے مگر اس سے سیکھ کر خود کو بہتر بنانا اصل کامیابی ہے یہ تجربہ میری ذاتی و تعلیمی زندگی کا اہم م ثابت ہوا اور آج بھی ہے جب کوئی کام شروع کرتا ہوں تو پہلے اچھی طرح تحقیق کرتا ہوں اور ہر پہلو پر غور کرتا ہوں تاکہ ماضی کیی غلطی نہ دہرائی جائے